हा जय झूलेलाल साईं बसि बढ़िया तव्हां ॿुधायो जी जी जी जी हा त ओके त तव्हांखे जेको फ्लैट इयो ॾिसणो आहे हुनमें माना कीअं फ्लैट में खपे बैरक टाइप खपे की कीअं तव्हांखे खपंदो हुयो जी

त तव्हांखे उनमें फैसिलिटीस हिकु त लिफ्ट जी अथव ऐं काफ़ी बहितरु अथव हुनजो बजट ऐं तव्हांजो बजट में तव्हां कीअं आहे उहो थोड़ो तव्हां ॿुधाइजो जी त तव्हांखे घटि बजट में मां ॿ टे ॿियूं ॿ टे बिल्डिंग में तव्हांखे ॾेखाए रखा त तव्हां उहो हिकु बार ॾिसी रखो हा त हिनजे मकान मलिक जेका आहिनि उन सां पाण ॻाल्हि रखंदासीं ऐं हिन बजट में तव्हांजे बजट में ॿिए फ्लैट में ॾेखाए सघदोमाव ऐं ॿिया ॿ चारि फ्लैट वग़ैरह तव्हांखे ॾेखाए सघदो आहियां

पर

हा पर उहो बजट जेको तव्हां चओ पिया त हुनमें आहे मुश्किल वरी बि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं असां हिकु बार ऑफ़िस अचिजो हुनखां पोइ तव्हांखे मां ॿ टे ॿिया बि ॾेखाए सघदो आहियां हा ऐं अठे माड़े ते बि तव्हांखे मां हिकु ॿ घटि बजट में अथव लोकालिटी माना सेम अथव ऐं सुठो अथव सभु कुझु त

जी जी हा माण्हू जी जी माण्हू सुठा रहंदा आहिनि हुते सभु ऐं हिकु बार अठे माड़े वारो बि तव्हांखे मां ॾेखाए रखा जी जी जी त तव्हां भली अचो ऑफ़िस ते तव्हांखे मां हिकु ॿ ॾेखाए थो रखा ज़रूर ज़रूर तव्हां ज़रूर ज़रूर ज़रूर ज़रूर तव्हां अचो त मां हिकु बार तव्हांखे ॾिखाए थो रखा ज़रूर ज़रूर तव्हां अचो हिकु बार भली सही आहे न जी जी ज़रूर ज़रूर जय झूलेलाल